سستی نقل و حملہ آور آسان رسائی کی کمی نے قریبی شہروں یا قصبوں میں صحت کی دیکھ بھال تعلیم اور ملازمت کے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت کو بہت گہرے اور پیچیدہ انداز میں متاثر کیا ہے جب نقل و حمل کے ذرائع مہنگے غیر مستحکم مستحکم یا محدود ہوں تو یہ کئی اہم پہلوؤں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں سب سے پہلے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی پر غور کریں اگر قریبی اسپتال یا کلینک تک پہنچنے کے لیے آسان اور سستا سفر دستیاب نہ ہو تو مریض بروقت علاج کے لیے نہیں جا پاتے خاص طور پر ایمرجنسی کی صورت میں جہاں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے نقل و حمل کی مشکلات جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر مریضوں کو بار بار علاج کے لیے دور جانا پڑے تو اس کی لاگت وقت اور جسمانی تھکن ان کی صحت پر منفی اثر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے وہ علاج جاری رکھنے سے کترانے لگتے ہیں نتیجتاً بیماریوں کی شدت بڑھ جاتی ہے اور صحت کے مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں